क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें अभी वर्तमान में मुख्य रूप से दस से बारह टीम बढ़िया टीम अभी क्रिकेट खेलती है पूरे विश्व में दस देश ऐसा है जो बढ़िया क्रिकेट खेलती है और लोग उनका उनके ज्यादा प्रशंसक हैं लेकिन मेरे ख्याल से क्रिकेट को वैश्विक स्तर पर और ज्यादा विस्तार होना चाहिए विश्व में वर्तमान में करीब दो सौ देश हैं जिनमें मात्र दस से पन्द्रह मुख्य देश है जो क्रिकेट मुख्य रूप से खेलते हैं बीस पचीस देश ऐसे हैं जो खेलते तो है लेकिन उनका ऐसा प्रदर्शन नहीं होता है जिससे उ जब उनका उनकी टीम का मैच होता है तो ज्यादा लोग देख नहीं पाते हैं तो क्रिकेट का और प्रोत्साहन मिलना चाहिए जिस तरह से क्रिकेट में भारत रुचि रखता है क्रिकेट में इंग्लैंड रूचि रखता है ऑस्ट्रेलिया हो गया साउथ अफ्रीका हो गया ये सब जैसे क्रिकेट में रुचि रखता है उसी तरह जैसे पश्चिमी देश हैं अमेरिका कनाडा अब तो कुछ उन वहाँ पर भी विकास हो रहा है इस बार टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में भी देश भाग ले रहे हैं बहुत सारे देश लेकिन मेरे ख्याल से क्रिकेट को और प्रोत्साहन मिलना चाहिए क्रिकेट एक बहुत अच्छा खेल है क्रिकेट के कारण बच्चे शाम को खेलते कूदते हैं क्रिकेट में बहुत रूचि होती है खेलना कूदना बहुत जरूरी होता है बच्चों के लिए उसी तरह क्रिकेट एक कहीं न कहीं स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बढ़िया चीज है अभी भी हमारे गाँव घर में बूढ़े पुराने सभी क्रिकेट में बहुत रूचि रखते हैं तो इसी तरह मैं चाहता हूँ जो और भी दूसर दूसरा देश भी क्रिकेट में ज्यादा रुचि रखें